ना हमनायाव ओरैनो सेन नांगौ खखा नांगौ खाखि नांगौ आरो ओरैनो ना हमनायाव दैयाव सारोब्ला ओरैनो थिं नांगोन थोरसि नांगोन आरो इनिफ्राय जों ओरैनो आलि थेनांगोन सारनांगोन सारनानै दैया रानब्लासो नाखौ मोनो आरो इनिफ्राय नाखौथ' ओरैनो मोना अनेख खस्थ' खालामगोरनांगौ सिगाङाव ओरैनो नोङो दै सारनो हायाब्ला नोङो मेचिन बाहायनांगोन केर'सिन बायनांगोन आर इनिफ्राय न'आव मेचिन गैयाब्ला मालायनाव मेचिन भारा लायनांगोन मेचिन भारा लायनानै नोङो बे मेचिनजों सारै सारै सारनानैसो दैया रानब्लासो बे नाखौ मोनो आरो इनिफ्राय नोङो बे नाखौ हमखांब्लासो नोङो न'आव फैदो आरो इनिफ्राय जोंहा बे ना हमनायावथ' ओरैनो आरो बिनि बाहेरा ओरैनो साराब्ला बाहेराफ्राव सेन खखा सायोब्ला बिदिनो खाखि सायो गोदो आरो सेन सायो इनिफ्राय ओरैनो लाङि सायो जेजों सारो इनिफ्राय खखा सायो आरो ओरैनो हाखर जावनानै बारहोयो उल्था बारो गोदोनि नाफ्रा आसिन कातिफ्राव उल्था बारो बि समाव दै राननाय भाद्र' मास भाद्र' आसिन नाया ओरैनो हाखर जावब्लानो आराम हाखर खालामनायाव बारनोसै आरो बारनानै बेखौ नों अखानायै फुङाव सोरांसि सोरांसि नायदो आरो होमब्ला नों हाखराव ज' नुबाय आरो नाखौ इनिफ्राय नों नाखौ आरो आराम लाबोदो लाबोना न'आव जाफैदो आरो इनिफ्राय नों बुद्धि गैयाब्ला आरो बिदि बारनो रोङाब्ला नोंहा ओरैनो माबाफ्राव खाखिफोर सानांगौ सेनफोर सानांगौ आरो नोङो जुदि बिदि खालामनो बायोब्ला नों बे हाखर जावनानै बारहोनाय खालामनांगोन आरो हाखराव बारनायाबो ओरैनो बारा जावनानै मोजां हाब्रु लिरनांगोन इनिफ्राय ना थाबथानाय एसे गोथौ जानांगोन हाखरा ओमफ्राय दैया ओरैनो ज्रि ज्रि बोहैबाय थानाय जानांगोन होमब्ला बे नाया ओरै दावखोना बारगोन आरो नों होमब्ला जेबो खस्थ' खालामनांगौ गैला सारनांला थाखा फैसा बाहायनांला नों बिदिजोंनो नाखौ बिराद बुरजा मोनगोन आरो भाद्र' आसिन दै राननाय समाव आरो बिदि बुद्धिखौ रोङाब्ला नों बोलो बाहायनांगोन मोजां नोङो सारनांगौब्ला बान्दो थेनांगोन बेयाव नोङो आरो नों बोलोजों सारनो हायाब्ला नोङो मेचिन भारा लायनांगोन मेचिन भाराजों नोङो बाव थांलायगोन नोंहा थाव बायनायनि फैसा खरस आरो मेचिन भारा हरनांगोन इनिफ्राय नोङो लोगो दिगि नोंथ' हारसिं हाया बिदिखौ लोगो लानांगोन आरो नोङो ना हमनाय समावबो रानब्ला हिनजावफोर लिंलांनांगोन हिनजाव हौवा हमनानैसो नोङो आरामसे नाखौ मोनबोगोन आरो नङाब्ला नों खस्थ' खालामाब्ला ना मोनजाया आरो बेनो